नमस्ते भैया बढ़िया हैं यह कह रहे थे हमको बच्चों के लिए दुकान खोलना था कपड़े की फुल नंबर नहीं नहीं सिर्फ़ बच्चों के लिए चाहिए बस हाँ बच्चों की एक दुकान खोलनी है बड़ी सी दुकान खोलना है हाँ हाँ सब कुछ चाहिए हमको लड़कियों के भी बच्चियों के लिए भी और बच्चों के लिए भी इस्कूल का ड्रेस हो गया और यह फ्राक हो गया स्वेटर भी चाहिए वह चड्डी बनियान सब अच्छा बढ़िया अच्छा सामान मिल जाएगा ना ब्राण्ड एकदम हाँ हाँ भैया बता रहे थे ना इसलिए हम आपके पास कॉल किए हम सोचे बात कर लें हो जाएगा कि नहीं क्योंकि अब दुकान बड़ी दुकान खोलना है और हमको पूरा मतलब सामान आप ही के यहाँ से चाहिए और और कहीं से नहीं जाना पड़े हमको अब यह तो दिक्कत है गाड़ी भी नहीं है मेरे पास आपके पास गाड़ी भी होगी ना सामान उमान पहुँचाने के लिए जैसे अच्छा हाँ हाँ हमको कल चाहिए सामान स सब यह सब पूरा आप कुल लिस्ट लिस्ट लिस्ट दे दे रहे हैं आपको उसके बाद फिर देख लीजिए फिर सामान पहुँचवा दीजिए मेरे दुकान में सब सामान मिल जाएगा ना अच्छा हाँ आदमी रहेंगे ना आपकी उसमें आदमी रहेंगे ना हाँ तो उसका पैसा भी लगेगा अच्छा एक लेबर का कितना देना पड़ता है चार्ज हाँ तब चलिए ठीक है तब हम आपके पास आ रहे हैं पूरा लिस्ट दे दे रहे हैं आप सामान पहुँचवा दीजिएगा ठीक है ठीक है